अपनेक हाँ अपनेक गाममे कोन पबनी आर होइत छै हमरा बतैयै हाँ बऽ बतैयै तब ने हमहुँ करबै हाँ नहि ओहए ने हमरा सभ पबनी बतैयै ने तब ने हम करबै

आरू बढ़िआँसँ बतैयै बढ़िआँसँ बढ़िआँसँ आरू कतेक ने सुनै छऽ बेगुसरायमे बहुत पबनी सभ होइत छै बढ़िआँसँ बतेबै तब ने हमे करबै पहिने बतैबै तब ने करबै केना करैत छियै केना करैत छियै की सभ बनबैत छियै छठि पबनी कना करैत छियै की सभ बनबै छियै से बताएब बढ़िआँसँ बृतान करबै तब ने जानबै हमे कना की बनबैत छियै करैत छियै हाँ सहए कए दिना छियै सहए दिना कएगो कोन कोन दिना सहैत छियै नहाए खाए खरना उपास कना करैत छियै हाँ तऽ करैत छी हँ नहाय खाय दिना की खाइत छियै हाँ खरना दिना तऽ अऽ पहिला पहिला अरघ दिना आर की सभ करबै से की सभ चढ़बैत छियै से कहि आर फल फलहरी कतेक रङ्ग कऽ चढ़बैत छियै हाँ आ तब आबैत छियै हाँ तऽ हाथ ओ हाथ उठाइकऽ आबैत छियै तब पारण करैत छियै बिहानके पारण करैत छियै फेर भोरमे हाथ उठबैत छियै हाँ फेर सभके हाँ तब पकमान बनबै कना छियै की सभ की सभ दियै छियै की सभ दै छियै पकमान बनबै छियै तऽ हाँ आ तीज कना करैत छियै आँय